ہاں بولو وعلیکم السّلام کیا حال ہے کیا ہو رہا ہے کیا کر رہے ہو ابھی تم اور سر کیا سوچیں آگے چل کے کون سا اسٹریم لینا آپ کو سائنس کا پڑھائی تہمارے گاؤں میں ہوتا ہے بڑھیاں گاؤں میں تو ابھی بڑھنا پڑھائی نہیں مل پائے گا ابھی تم ڈسٹکٹ میں ہی کو اچھا کوچنگ انسٹیٹیوٹ پکڑو ڈسٹکٹ میں گاؤں سے اچھا بہتر کوچنگ تم کو مل جائے گا تاکہ ڈسٹکٹ میں ایک ایک سبجیکٹ میں اچھے اچھے ٹیچر بیٹھے رہیں جہاں پر جا کے اچھے سے پڑھ سکتے ہیں اور سلیبس بھی کمپلیٹ کروا دیتے اور ایڈمیشن کروا دیے ہاں ڈسٹکٹ میں ہی ہوگا کوچنگ کا نام سافٹ ور ہو گیا انگلش کے لیے چلے جاؤ وہاں پر فزکس کے لیے ان کو نوتے تجربہ ہم کو بتا رہے ہیں ڈسٹک میں بڑھیا کوچنگ وغیرہ اور کیمسٹری کے لیے یہ گیس کیمسٹری کے وہ ہے میتھ کے یونک میکنکس ہے اگر میرے تم کو اگر جگہ پڑھنا ہے تو تم کے ایس سی جا سکتے ہیں کے ایس سی کوچنگ سائنس کلاسز میں بھی اچھا پڑھائی ہوتا ہے اے بی سی ہو گیا یہاں بھی بڑھیا پڑھائی ہوتا ہے تو اس جگہ تم جا کے ٹیوشن اٹینڈ کر سکتے ہو اور گاؤں سے اچھا رہے گا جیسے گاؤں میں تو اتنا پڑھائی نہیں ہو پا پائے گا وہاں جاؤ گے تو اچھے سے پڑھائی کر لو گے اور ری ایڈمیشن کروا لی کیا بول رہا ہے ہاں یعنی کہ وہیں پہ جا کے پڑھائی کرو صحیح رہے گا یہاں گاؤں میں تو چھوڑ دیتا نا تو اس سے پروابلم ہو جائے گا فیس فیس زیادہ کہاں لگے گا تین ہزار تم کو اگر الگ الگ کرو گے تو تین چار ہزار تک میں ایک سبجیکٹ کا لگے گا فزکس کا لگ جائے گا سینتیس سو سے چار ہزار کے بیچ میں میتھ کا تو تین ہزار میں ہو جائے گا تمہیں اور کیمسٹری تم کو ہو جائے گا کیمسٹری میں پانچ منٹ لگے گا اگر تم ایک جگہ پڑھنا چاہتے ہو تو سترہ ہزار میں آرام سے ہو جاتا ہیں گھر سے رائے مشورہ لے لینا بات کر لینا